आज कल डिज़िटल इंडिया मेक इन इंडिया की तर्ज़ पर हमारे देश में इन्टरनेट बैंकिंग एक ऐसी लेन देन सुविधाएँ हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति एक स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति अनके स्थानों पर अपने पैसे ट्रान्सफर कर सकता है अन्य व्यक्ति के मोबाईल में भेज सकता है या कोई आकस्मिक समस्याएँ होती हैं तो ऐसे समय में भी एक दूसरे के मदद व्यक्ति इन्टरनेट के सेवा के माध्यम से कर सकता है आपातकालीन स्थिति में बैंक की छुट्टी होने के बावजूद भी व्यक्ति अपना लेन देन कर सकता है एक एक बहुत ही अच्छी सुविधाएँ हैं लेकिन इससे आगे बढ़ाने के लिए लोगों को सिखाना पड़ेगा पढ़ाना पड़ेगा व्यक्ति के अन्दर पॉज़िटिव विचार पहुँचाने पड़ेंगे ये क्योंकि आजकल लोग बहुत डरते है क्योंकि फ्रौड बहुत हो रहा है इसलिए लोग इन्टरनेट से डरते है कि अरे यार कुछ हो जाएगा हमारे साथ में लेकिन समझदार व्यक्तियों के लिए ऐसा नहीं है यदि अपन गलती करेंगे तो फ्रौड तो होएगा सही यदि गलती नही करेंगे क्योंकि इन्टरनेट सुविधाएँ घर बैठे व्यक्ति हर प्रकार का कार्य कर सकता है किसी भी प्रकार का फर्म भरना हो तो वह भी अपने मोबाईल के द्वारा भर सकता है यदि इन्टरनेट न होता तो व्यक्ति को आज भी बहुत सारा समस्याएँ होती है क्योंकि बैंको में लोग दस दस पन्द्रह पन्द्रह किलोमीटर बी बीस किलोमीटर से आते है और अपने पैसे निकालने के लिए पूरे दिन ख़राब कर देते है जिससे अपना आर्थिक नुकसान भी होता है समय की बर्बादी होती है और मेरा तो मानना है की व्यक्ति को हमेशा नेट बैंकिंग का ही उपयोग करना चाहिए इन्टरनेट सुविधाएँ जब अपने पास है तो अपने को इधर उधर न जाने के बजाय अपने मोबाईल में से एप के माध्यम से बहुत सारे चीज़ें अपन यहाँ से कर सकते है और इसे बढ़ावा देने के लिए हर व्यक्ति को शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा उनका आत्मविश्वास बढ़ाना होगा की बैंकिंग सुविधाएँ ऐसी हैं जो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देती वो विशेष करके बैंक के अन्दर आगे से कॉल आता है कि आप किसी भी प्रकार का ओ टी पी शेयर न करें क्योंकि यदि आप किसी को ओ टी पी शेयर करोगे तो आपके साथ फ्रौड हो सकता है इसलिए अपने को एक डिज़िटल इंडिया पर भरोसा करना चाहिये और अपना ओ टी पी अपने मोबाईल में आप डाल सकते है लेकिन न कि दूसरे को शेयर करना है यह विशेष ध्यान रखने का कार्य है और इस बात का अपने को हमेशा ध्यान रखना चाहिए